ना हमनो थांनाय समाव आं जेखाय खबाय जे साग्रा फासिजाल एबा सें खखा आरो आखायजों गावनो बानायनाय माखासे आइजें आयलाफोरखौ बायनाय जादोंमोन नाथाय दानि जुगआव बेफोरबायदि बस्थुफोरखौ बांद्राय नुनो मोनला मानोना गासिबो आर्टिफिसियेल एबा सुबुंफोरनि अलसियानि थाखाय बेफोरबायदि आइजेंफोरखौ नुनो मोननाय जाला गोदो ना हमनायफोरा ज' ज' हमोमोन आरो दुबलिफोरावबो ना गुरनाय सारनायफोरखौ नुनो मोनो मोन नाथाय दानि समफोराव दिनैनि समफोर एबा दिनैनि समफोराव बांसिनानो ना सारनाय एबा बोर्सिजों ना हमनायखौल' नुनो मोनसै दानि जुगाव जेखाय खबाय गयैनि थाखाय एबा जेखाय खबाय बानायग्रा सुबुंफोर गयैनि थाखाय एबा खालामग्रा खालामनो हायैनि थाखायनो बेफोरबायदि आइजें आयलाफोरा दानि जुगआव गोमानो लांनो हमगासिनो दं बेखायनो जों दा नुनो मोनोदि आथिखालनि जुगाव खालि ना सारनाय एबा बोरसिजों ना हमनायखौल' नुनो मोननाय जायो